हाँ हमारे क्षेत्र में ढेर सारे धार्मिक स्थल हैं जैसे कि हमारे गाँव में ही है मतलब माई शीतला का स्थान है माई शीतला मंदिर गंगा मैया का स्थान है गंगा मइया से गंगा स्नान करने के बाद सीधा दुर्गा मैया जी हैं

थोड़ी ही दूर पर हनुमान जी हैं जहाँ के हनुमान मंदिर औंता महावीर बोलते हैं वहाँ पर बहुत भीड़ होती है हर मंगलवार को वहाँ मेला लगता है औ उसके आगे जा कर माँ शीतला का मंदिर है रामनगर बाज़ार बोलते हैं जिसे रामनगर देवी माता का धाम है वहाँ भी बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है वहाँ सावन के महीने में नौरात्रि में बहुत भीड़ होती है अच्छा मेला लगता है अच्छी माँ का आशीर्वाद है लोगों को बहुत श्रद्धा रखते हैं फिर उधर जाने के बाद जैसे हमारे प्रयागराज में बड़े हनुमान जी हैं वहाँ तो बहुत बड़े हनुमान जी वहाँ लेटे हुए हैं वहाँ तो मंगलवार और शनिवार को तो आदमी को इतनी बम्पर भीड़ होती है इतनी भयंकर भीड़ होती है का बहुत उनका दर्शन मिलना दुर्लभ हो जाता है जैसे हमारे बागेश्वर धाम हैं बागेश्वर धाम बाबा महाराज उनकी भी बहुत होती है वहाँ भी बहुत भयानक भीड़ होती है और इधर हमारे जैसे हम अपन लोग वहाँ फरीदाबाद गए श्री सिद्धदाता आश्रम में वहाँ भी बहुत बहुत भयंकर भीड़ होती है वहाँ भी हमारे गुरू जी वहाँ रहते हैं जैसे हमारे यहाँ गाँव के बगल में फिर वाराही माता हैं वाराही माता में भी सोमवार को दिन मेला लगता है बहुत भयंकर बहुत भीड़ होती है विंध्य विंध्यवासिनी मैया हैं मिर्ज़ापुर ज़िले में पड़ती हैं वहाँ भी उनके बहुत भयंकर बहुत ज़्यादे भीड़ होती है वहाँ भी लोग मतलब जैसे नौरात्रि हुआ सावन का महीना हुआ नौरात्रि में तो उनका भी दर्शन मिलना मुश्किल हो जाता है फिर भी श्रद्धालु लोग लगे रहते हैं लाइन में माता रानी के कृपा रहती है बहुत बहुत जो है मतलब इतनी भयानक उसके फिर आगे जाने के बाद वह क्या कहेते हैं ओ शंकर जी का मंदिर है एक काशी विश्वनाथ हैं बनारस में वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है हाँ फिर आगे जा कर वह बाबा बैधनाथ धाम वहाँ भी बहुत शंकर जी की मंदिर बाबा बैधनाथ धाम की है वहाँ भी बहुत भयंकर भीड़ होती है बहुत ज़्यादा ही मतलब वहाँ लोग पब्लिक पहुँचते हैं जैसे है कि तीन साल के बाद जब मल मलमास लगता है सावन का महीना होता है बाबा बैधनाथ धाम में बहुत बहुत भीड़ होती है इस टाइम बाबा जी भोलेनाथ के दर्शन मिलना मुस्किल हो जाता है लेकिन फिर भी लोग जैसे कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि काँवड़िया भरते हैं जैसे अपने यहाँ सुना हूँ सुल्तानपुर कहाँ से भरते हैं काँवड़ अपन तो कभी गए नही हैं लेकिन सुना हूँ पिता जी हमारे जाते रहे पहले अब नहीं जाते लेकिन सुना हूँ कि सुल्तानपुर से कहाँ से जल भरते हैं फिर वहाँ से उन लोग कोई पैदल जाता है कोई मतलब उसको बोलते हैं कि जैसे दौड़ कर जाता है उसको कि क्या बोलते हैं बोल दौड़ कर जाता है कोई पैदल चलता है कोई काँवड़ लिया है बहुत इस टाइम जलवा भोलेनाथ की देखने को मिलती है और इधर फिर आगे हमारे मसूरिया मैया हैं मसूरिया मैया मिलिया में पड़ती हैं उनका भी बहुत छवि है वहाँ भी नौरात्रि में भी सावन के महीने में वहाँ भी काफ़ी भयंकर भीड़ होती है बहुत श्रद्धालु लोग वहाँ भी जाते है उनके दर्शन के लिए जैसे हमारे बीजापुर में मैया हैं हमाए बीजापुर में भी अब शीतला मैया ही हैं वहाँ भी ऐसे बहुत धर्म बहुत से लोग वहाँ भी जाते हैं बहुत पब्लिक उनकी भी वह मतलब करती हैं बहुत मतलब आदमी की इच्छाएँ माता रानी पूरा करती हैं जो भी स्वभाव मतलब अपने मन में जिस भावना से जाता है माता रानी सब के ऊपर किरपा करती हैं सब ऐसे ही और हमारे इधर चले आओ जैसे क्या कहते हैं बाबा महाराज हैं हाँ बाबा महाराज प्राणीपुर निवासी वहाँ बाबा महाराज में भी संडे के दिन बहुत तेज़ भीड़ लगती है वहाँ भी बहुत मेला लगता है हमारे मेजा ही तहसील में बोलन बोलन बाबा हैं वहाँ भी मेला लगता है उनको तो साल में एक बार लगता है जैसे कि बड़ा त्योहार के दिन जो अपन लोग में अपने देहात में बड़ा ही त्योहार बोलते हैं वहाँ ऐसे ही करके बहुत धार्मिक स्थल हैं